हॅं जी जी हमहीं बोलै छी जी जी ऐसन हो न सकै छै जी कहिया ले गेल रहियै अहाँ पाँच के ले गेलियै हँ न हल्दी के पैकेट रहै अच्छा जी कोइ बात न हय अहाँ मतलब कहाँ कते दूर सऽ अबै छियै अहाँ अभी आ सकै छियै दोकान पर अच्छा अच्छा एक्सपाइर पैकेट छै न अच्छा हो गेल होतै गलती हो गेल होतै कोइ बात न हय ऊ अहाँ न न आटा चिन्नीमे कमी ना रहल होत जे भी वजन जे अहाँ के सामने जोखायल होत ओतबे ने रहल होत

अच्छा तऽ अहाँ यहाँ जब वजन हो रहल रहै देखले रही अहाँ अच्छा कोनो बात न हइ अहाँ हल्दी आ आटा ले के आउ जे एक्सपाइर हइ ओकरा हम अहाँ नया आदमी छोहो गलती हो गेल अथी चेला चपाटी जे धरले छियै ओकर से गलती हो गेल हेतै हॅं हॅं बदल देब कोई दिक्कत न हय होई छै एतना एतना तनिका हो गेल होतै गलती कोनो बात न हय हम अहाँके माफी माँगै छी आगे से ऐसन गलती ना होतै आ हॅं हॅं हॅं समझ सकै छी समझ सकै छी अहाँ के बात हम अहाँ के गलती हम मानै छी ठीक है अहाँ आउ सामान ले के बदला जेतै कोइ दिक्कत नहि जी ठीक ठीक ठीक ठीक